खबरा मानि बे दानि माइ गायनाय खोथिया फुनायफ्रा मा मा माइ गायनाया मोजां जादों बेखौ सोंहरदोलै नोङो आंनिफ्राय

औ नोंगौ

आंनाबो बेनो नंगौ नंनायालाय औ आंनाबो बेनोजोबलै नंगौ जायो आंबो बेखौनो गायजोबबायलै नंगौ गैयालै औ नोंगौ

गैया जोंना गथ'फ्रा जोसा माइब्रा खौनो गायहोबावा खालि रनजित ल' गायहोयो आय गैया होनना बुङो जानायामबा ओ

नंगौ मोनो जोंना गथ'फ्रा आय गैया मा गैया नांगौब्ला बायना जागोन होननानै बुंलायबावोब्रा

बाहादुरबो गायदों जाहा एबाराव

जोंना मोनथाम जाथिल' दङ जाहैदों मोनहांबाय दैफोर रानब्लानो थाब मोनसिगोन दैआथ' दैआथ' गैहैलाना

औ औ

दंजोबखायोब्ला लामा ओंखाराब्लाथ' मिसा आघन मास नङासारा हानो मोननाय नङा

मालायफोर हाग्रोआबा मिसासै

फैहांबाय दा लामा ओंखारलायोब्ला होलायलायदोलै आंबो होगोन

औ औ

दे होमब्ला होलायलायदिनि जाबाय दे